हैलो मरहाज ठीक ऐ तुस दस्सो केह् कराने ओ में मड़ो कम्म निं मुक्कदा घरै दा केह् करां ते थोह्ड़ी ढिल्ली बोल्ला दी ऐ पेट गुड़ गुड़ होंदा रौहंदा आं मांआं आक्खे दा मिगी ओह् बंटी दी आई दी ही अच्छा अच्छा केह् करना तुसें जाना ओह् तुसेंगी पता जाना गै पौंदा ते तुसेंगी पता बंटी दी मां गल्लां बड़ी करदी नेईं जा ते आं ते जाना ई पौना केह् देना केह् करना उत्थें जाइयै भी फ्रूट लेइयै जाना जां केह् करना भी थोह्ड़ा बहुत फ्रूट ऐ ना बंटी दी मां मेरे घर आई ही उन्ने मिगी किश निं दित्ता हा ते केह् करां भीं में आक्खां जां नेईं आक्खां में ते माता दा रक्खना छड्डो यरो में ते माता दे रक्खना केह् ऐ ठीक ऐ भी कुस बेल्लै चलचै

आं ओह् ते ऐ भी जाइयै कम्म करना पौना चार बजे चलचै एह् कन्नै लफाफे लैने बापस रुट्टी निं लेई आनी आं डुब्बू कन्नै लेई आयो आं घर आनियै कुन्नै रुट्टी बनानी भी आं ठीक ठीक ओह् ठीक ऐ खरा भी